हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है लगाने के नाम पर जिससे कहो तो वो लड़ाई करता है झगड़े करते हैं लेकिन बत्ती की व्यवस्था यहाँ कमज़ोर है बत्ती नहीं आती है पेड़ पौधों के नीचे लेटना बैठना अच्छा लगता है लेकिन यहाँ प्रदूषण की वजह से दिक्कतें आती हैं लोग पेड़ एक लगाते नहीं हैं काटने में ज़्यादा ध्यान देते हैं जब उनसे लड़ाई झगड़ा करो तो ओ कटवा देते हैं लड़ाई झगड़ा करके कटवा देते हैं लेकिन लगाने के नाम पर ज़ीरो हैं जिनकी जबकि किसी सबको चाहिए कि एक एक पेड़ लगाए तो यहाँ का पर्यावरण अच्छा हो प्रदूषित ना हो और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पर्यावरण आपका सुचारू रूप से चलता रहे पक्षियों को बैठने की जगह मिलती रहे जब पेड़ कट जाएँगे तो पर्यावरण हमारा सही नहीं रहेगा जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बारिश में भी बारिश कमज़ोर होती है और किसानी में भी दिक्कत आती है जब पार्यावरण बारिश नहीं होएगी तो किसानी कैसे होएगी लोग पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावें पेड़ कटवाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं लगाने में कम दिक्कतें आती हैं क्योंकि हर आदमी ये सोच के कटवा देता है कि चलो और जबकि पेड़ से हमें छाया मिलती है पार्यावरण हमारा सु सु शुद्ध रहता है अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से काफ़ी आनंद मिलता है लोग पेड़ों के नीचे बैठते हैं अब पेड़ रह ही नहीं जा रहें अब पर्यावरण खतम किया जा रहा है लोग पेड़ काटने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहें लगाने में बहुत कम मिलेंगे जो एक पेड़ लगाए लोग एक पेड़ लगा नहीं पाते हैं कम से कम बीस पेड़ कटवा डालते हैं जिससे पर्यावरण में पक्षियों के बैठने में और जानवरों को बैठने में दिक्कत होती है जब छाया ही नहीं होएगी पेड़ नहीं होएंगे तो छाया कहाँ से होएगी जब छाया नहीं होएगी तो पेड़ के नीचे पक्षी और जानवर बैठेंगे कैसे या आम आदमी भी कैसे उसके नीचे बैठ के हवा का वायु का जो है सुचारू रूप से आनंद ले सकेगा जब आदमी पेड़ कटवा डालते हैं तो ये सोच के नहीं कटवाते हैं सोच के नहीं कटवाते हैं कि यहाँ हमको नीचे बैठना है या ये ताज़ी हवा लेनी है इससे प्रदूषण और पार्यावरण को दोनों का खतरा है क्योंकि अगर पेड़ नहीं होएंगे तो साँस लेने में आदमी को दिक्कत होएगी बारिश नहीं होएगी और तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्रदूषण उत्पन्न होएगा क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग हैं अगर पेड़ नहीं होएंगे तो हम लोगों को साँस लेने में दिक्कत होएगी अतएव यही है कि सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप एक एक पेड़ लगाएँ पार्यावरण को बचाने के लिए कम से कम एक एक पेड़ ज़रूर लगावें अगर एक पेड़ लगाता है आदमी तो कम से कम एक आदमी के लिए नहीं बीसों लोगों के लिए पार्यावरण की सुरक्षा के लिए हर प्रत्येक नागरिक को चाहिए कम से कम दस पेड़ ज़रूर लगावें अगर दस पेड़ नहीं लगाते हैं तो एक पेड़ ज़रूर लगावें कि कि जीवन में पर्यावरण को अगर बचाना है तो पेड़ ज़रूर लगावें अगर पेड़ नहीं बचाते हैं लगाते हैं तो कुछ और ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि पर्यावरण की जो है समस्याएँ उत्पन्न होएंगी आगे से आगे जब ज़्यादा पेड़ कटेंगे इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि एक पेड़ अवश्य लगाएँ हम लोग तो यही चाहते हैं कि हर आदमी एक एक पेड़ ज़रूर लगावे जिससे पर्यावरण की हमारे बचत हो सके सुचारू रूप से हम लोगों को दिक्कत ना होए हम लोग चाहते हैं कि एक एक पेड़ पर्यावरण बचाएँ पेड़ लगाएँ पेड़ कटवाएँ नहीं एक प्रत्येक नागरिक को एक पेड़ लगाना चाहिए जिससे उसके आने वाले भविष्य में ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएँ